मेसू ख़ोराक नारियल जी मिठाई टिक्की सोनवड़ो हलवो गुलाब जामुन माजूम भुॻल माओ गिहर बेसण जा लड्डू भोॻाड़ो चूरी ॼमूं अटे जा लडडू रसगुल्लो छेने वारो काजू बर्फी माओ बूंदीअ जा लड्डू सोनपापड़ी खीरकदम